दायोथ' नोगोर फोरनि गथ'फोरानो फोथारफोरावनो माबा ओंखारला गेलेनायनि थाखाय बयबो नोगोरनि गथ'फोरानो बांसिनानो न'सिंआवनो थायो फनाव गेम आरो लेफटप फोराव गेम गेलेयो रावबो बिदिनो फिल्द आरो फोथार फोरावनो ओंखारा जेराव गामि आनसोलनि मानसिफोरा लाइक बिदिनो फिल्द एबा फोथारफोराव ओंखारनानै गेलेयो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि स्पर्टस एबा गेम फोरखौ